رمضان میں بہت زیادہ برتن ہو جاتا ہے دن میں تین چار بار دھوتے ہیں برتن اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے برتن ہم سب کو دھونے میں بہت پریشانی برتن کسی کو مانجھنے میں نہیں اچھا لگتا ہے تب بھی پہ کیا کریں گے ماجنا پرتا ہے اور برتن ایسا چیز ہے کہ کھائیں گے کس میں کھانے والا چیز ہے اس میں بنا دھوئے کیسے کھائیں گے اچھا بھی نہیں لگتا ہے گندا میں کیٹانو رہتا ہے کیٹانو سے دور رہنا ہے ہم سب کو کیا کریں گے برتن بہت زیادہ ہو جاتا ہے رمضان میں رمضان میں تو رمضان میں ہمیشہ ہی ہو جاتا ہے اور کیا کریں گے رمضان رمضان میں برتن مانجھنا پڑتا ہے اور برتن مانجھتے مانجھتے ہاتھ میں بھی زخم ہو جاتا ہے زخم ہونے کے بعد اس میں ریم بھر جاتا ہے ریم ہونے کے بعد دوائی سوئی بھی لیتے ہیں تو کوئی اثر نہیں کرتا ہے تب بہت زیادہ برتن مانجھنا پھر سے کیا کریں گے ہاتھ میں بھی زخم رہتا ہے تب بھی پہ برتن مانجھتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے برتن مانجھنا برتن ایسا چیز ہے کہ برتن کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے مانجھنے میں ہم سب کو بھی نہیں ہے اکیلے رہنے کے بعد تو برتن تو مانجھنا ہی پرے گا اور برتن کو رہاں کیسے نہیں مانجھیں گے تو کیسے کھائیں گے اس میں برتن مانجھنے میں بہت دقت